आंथ' साहाखौ लोंङा मानो होनबा आंङो साहा लोंनो मोजां मोना आरो नाथाय आंङो न'नि मानसिफोरनि थाखाय नङाबा ओखमबा आलासिफोर फैयो ना होनबा फुदुंनानै होयो आरो आङो बिदिनो साहायाथ' मोननै रोखोमनि दङ गायखेर साहा आरो लाल साहा जाय जायखौ लोङो बेखौ फुदुंनानै होयो आरो आङो गायखेर साहा फुदुङोब्ला आङो ओरैबायदि फुदुङो सिगांङाव आङो गायखेरखौ गोदौ होग्रोगोन आरोना फुदुंनानै बेनि उनावहाय आङो गायखेरावहाय बिदिनो बिसिबां काप होनो साफसे मानसि दङ आरो गायखेरनि कवानथिथिखौ नायनानै आङो दै होयो आरो बिनि उनावहाय आङो सिनि साहाफात होनसै आमफाय बिदिनो मस्ला होयो आरो आङो साहाखौ गोथाव खालामनो थाखाय मस्ला होनसै ओमफाय बेनि उनावहाय गोदौहोखांनानै उनाव साहाखौहाय आङो जेब्ला साहाया मोजाङै जबो अब्ला आङो साहाखौहाय खांसै आरो खांनानै ओमफाय लुनानै हैसै आरो लाल साहा लोंग्राफोरनो आङो बिदिनो सिगाङावहाय दै होग्रोनसै दै होनानै दैखौहाय जेनोबा मानसि हिसाबै लानसै साबसे लोङो बिनि उनावहाय सिनि साहाफात होनसै थेसफात होनसै मस्ला होनसै बिनि उनावहाय साहाखौहाय गोदौ होनसै मोजाङै गोदौ होखांनायनि उनाव साहाखौ साखिनानै गोदैया नांबायबा माबानसै साहाखौ लुनानै होनसै लाल साहायाव गोदैखौ सिनिखौ बांसिन होसिननांगौ जायो मानो होनबा लाल साहायाव एसे गोदै बांसिन लोङो नालाय नाथाय गायखेरनि साहायाव गोदैया खमसिन जायो आरो मानो होनबा गायखेर साहाखौ एसे गोदै खम लोङो आं बिदिनो फुदुङो साहाखौ